हमारे गाँव में या हमारे गाँव के आसपास के जो गाँव है उस इलाके में सरकार के द्वारा कोई विधिवत सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कृषक लोग अपने स्तर से बोरिंग इत्यादि के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं अथवा कहीं तालाब हैं या छोटा सा चभच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं गड्ढा टाइप जिसमें पानी वगैरह जमा रहता है उसके माध्यम से पम्पिंग सेट इत्यादि की माध्यम से जो है अपना कृषि करतें हैं और सिंचित भूमि में हम लोगों के यहाँ दो फसल दो फसल लगाई जाती है खास करके एक धान और दूसरा गेहूँ जो असिंचित भूमि में है उसमें खास करके कोई फल कोई खेती किसानी की ही नहीं जा सकती है और सरकार के माध्यम से जो बोरिंग वगैरह की हमारे गाँव में व्यवस्था है लेकिन हम लोगों ने जब से लगभग हमारे जितना उम्र हुआ हुआ है उस अनुपात में सिर्फ हम लोग लगभग जैसे देख रहें लगभग तीस वर्ष के आसपास से हमारे गाँव में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा पम्पिंग सेट रहने के बावजूद भी सरकार का द्वार के द्वारा पम्पिंग की व्यवस्था की गई है लेकिन सरकार के द्वारा पम्पिंग सेट की व्यवस्था रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ सरकार के तरफ से कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ के जो कृषक हैं ओ किसान बंधु अपने स्तर से अपनी पूँजी लगा कर के वह उसमें से सरकार के द्वारा कुछ अनुदान वगैरह उनको अगर मिला हो तो मिल सक मिला होगा हमें जानकारी इसकी तो नहीं है लेकिन वह अपने स्तर से जो है पम्पिंग सेट बोरिंग के माध्यम से अपना खेती खेतों की सिंचाई करते हैं और सिर्फ एक यही आधार है और दूसरा बारिश में जो जल इत्यादि जो तालाब या छोटा छोटा गड्ढे वगैरह में जमा हो जाते हैं उसमें अपने पम्पिंग सेट के माध्यम से वो सिंचाई की व्यवस्था करतें हैं इसके अलावे हमारे यहाँ कोई समुचित सिंचाई की व्यवस्था है नहीं सिर्फ यही एक है जहाँ लोग कृषक बोरिंग गड़वाए हुए हैं वहीं से दूर दराज तक पाइप की बात पाइप के माध्यम से जो है पानी अपना ले जाते हैं और दूर दूर तक इसी माध्यम से या नाला के माध्यम से सिंचाई की सुविधा करवाते हैं दूसरा सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ कोई गुंजाईश नहीं है सिर्फ यही दो विकल्प है कृषक अपने स्तर से जो बोरिंग या पम्पिंग सेट की इत्यादि से जो सिंचाई की व्यवस्था करते हैं एक मात्र यही उपलब्द है या बारिश में जो वर्षा हो जाती है वह समुचित सिंचाई कि व्यवस्था सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के हम लोगों के यहाँ नहीं मिल प्राप्त होती है